हँ हम तीन भाइ बहिन छी दू बहिन आओर एक भाइ आर हमरा लागैया कमो बेस हम तीनू भाइ बहिन एके समान छी हमसब बाहरसँ पढ़लहुॅं आ सब अपन अपन जगह पर बड्ड नीकसँ काम कए रहल छी जे जाहि क्षेत्रमे छी ओतय खूब बढ़िऑंसँ काम करै छी तऽ ई कहनाइ कि हुनकासँ भिन्न छी कोनो आर्थिक स्तर तक भऽ सकै छै लेकिन जहाँ तक सामाजिक आओर मानसिक स्तरके बात आबै छै तऽ हमसब तीनू भाइ बहिन एके रंगके छी